हँ हम सीतामढ़ीसँ बोलै छिये बाजू ने की कहैके छै अपनेके हँ ई खेलकूदके विषयमे कनि बात करैके छै तऽ बताउ हमर तऽ ट्रेनिंग सेंटर ही चलै छै हूँ तऽ अपने नाम बाजू ने की नाम छै अच्छा अच्छा अच्छा तऽ अपनेके काज खेलकूदके बारेमे सीखैके छै ट्रेनिंग लेबैके छै अच्छा अच्छा तऽ ठीक छै हमर तऽ ओ खेलकूद कराबैके सिखाबैके हमर तऽ काज इहै टा छै आओर एकरा लेल ऑफिस छै सीतामढ़ीमे अपने आ करके मिलू आओर जे भी साथी सङ्गति ग्रुप जे होतै सभटाके ले एबै हँ यहाँपर बैट बॉल अहाँके हँ सभटा व्यवस्था छै बैट बॉल कोन कोनसँ बॉलसँ अपने खेलै छिये हमरा पहले कहब बॉल छै ओ अपने आउ हँ तऽ टाइम अपने आउ ऑफिसमे बात करू आओर सभटा जे अपनेके मित्र सभ जे होतै सभ ग्रुपके साथ आयब बात तऽ कऽ लेब आओर हम अपनेके प्रशिक्षण देबनि हम सिखैबनि अपने विहान ऑफिसमे आयल जाउ सीतामढ़ीमे हँ ई प्रशिक्षणके जे जगह छै ओ डुमरा हवाइ फिल्डमे देल जाइ छै एकटा सुबहमे बैच चलै छै एकटा शामके बैच चलै छै नहि हम तऽ ट्रेनिंगमे कुछ बातचीत होइ छै ओ ट्रेनिंग करायल जाइ छै फिल्डमे स्टेडियममे करायल जाइ छै हँ हँ एकदम अपने पहुँचू एकदम पहुँचू सभ गोटाके लेके पहुँचू आओर सभटा व्यवस्था छै ओ कॉस्को होइ छै ड्यूज होइ छै बॉल छै दू प्रकारके उ सभसँ हम खेलेबै छियै सिखाबै छियै ट्रेनिंग दै छिये आओर ठीक छै अपने अगर सन्तुष्ट हो गेली तऽ हम तखन हम रखै छियै अपने विहान ऑफिसमे आउ सभ खेलकूदके बारेमे समझायब सिखायब ठीक छै तखन हम रखै छियै